लोग हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहते हैं और अगर बात करी जाए मेरी जड़ों की तो मैं किसी चीज से जुड़ा हूँ तो जी हाँ मैं हूँ गड़ा फाटक गुप्ता कोलोनी का रहेवासी जो कि जबलपुर में स्थित है और मैं यहीं का रहवासी हूँ मैं बचपन से यहीं पर हूँ यहीं पर मैं पैदा हुआ था और अभी तक यहीं पर हूँ और मैं इसको छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता क्योंकि बचपन की यादों की अगर कुछ बात की जाए जिनको आज भी समेटे रखा हूँ मैं तो बचपन में पहले हमारे यहाँ गड़ा फाटक में ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी ट्रेफिक नहीं होता था आजकल तो ऐसा है कि बहुत ट्रेफिक रहता है मेन रोड यहीं बन चुकी है परंतु उस टाइम पे ट्रेफिक बिलकुल नहीं हुआ करता था दो थे सब पैदल चलते थे तो उस टाइम पे हमारे बराबरी के भी थे बहुत सारे बच्चे तो हम लोग रोज़ शाम को कम से कम दस बारह लड़के टोली बना के हम लोग बाहर घूमते थे क्रिकेट खेलते थे बहुत सारी चीज़ें करते थे और अभी याद आया मेरे को कि एक नाटी चाचा की एक दुकान रहती थी वहाँ पे हम लोग साइकिल किराए से लेते थे तो बहुत ही बढ़िया अनुभव रहता था कि वहाँ से साइकिल किराये से लेना चलाना कुछ देर के लिए फिर वापस उनको दे के आ जाना किराया देकर और एक गेम पार्लर भी था जहाँ पे सभी बच्चे जाते थे और कुछ पैसे दे के जहाँ तक कि मुझे याद है पाँच दस रुपये दे के कुछ घंटे खेलने मिलता था हम लोग को तो हम लोग उसमें खेलते कम थे बात ज़्यादा करते थे तो वो बहुत ही बढ़िया अनुभव था वो भी एक तो अब वही है कि आब वो सब लुप्त हो चुका है और आजकल के बच्चों को जितना भी देखता हूँ पाँच दस साल के जितने भी हैं तो उनके अंदर ये चीज़ दिखती ही नहीं है सभी मोबाइल में लगे रहते हैं घुसे हुए है मोबाइल में बिलकुल और कोई चीज़ का आनंद ही नहीं लेना उनको और कभी कबार कोई लोग दिख जाते हैं खेलते हुए तो हम लोग भी उनको जॉइन कर लेते हैं मस्ती कभी खत्म नहीं रहना चाहिए धन्यवाद